ضلعے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ جو گھومنے اور پھرنے کی جگہ ہے کافی ساری جگہ ہے یہاں پہ اور جو ہے ٹورسٹ پلیس بھی ہیں اچھے اچھے یہاں پہ مالیں بہت اچھی اچھی بھری ہوئی ہیں جی آئی پی ہے اور جو ہے ڈی ایل ایف مال وغیرہ ہے اور گھر کے پاس بھی شپرا مال آتا ہے اور جو ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں گھومنے پھرنے کی یہ اور یہاں کا انفراسٹرکچر اچھا ہے اور جو ہے روڈیں سڑکیں اچھی بنی ہوئی ہیں اور پانی کا نکاس بہت اچھا ہے جیسے بارش وغیرہ ہو جائے تو پانی وغیرہ نکل جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیلی یوزیز میں ہمارے کام آتی ہیں اور ایزی ٹو کنوینینٹ ہو جاتا ہے